हिकु दफ़ो मां मेथी ई सब्जी ठाई त हुन में मूंखां लुणु ॿ दफ़ा डबल सां पैजी वियो त मां चयो पई अला हाणे मां छा कया ॿार त खाईंदा ई कोन धाऊं कंदा रडियूं रडियूं कंदा भाई मम्मी हे छा ठायो तईं तू मेथी ई सब्जी में एॾो लुणु जहर विझी सॼो तईं मां सोचे सोचे करे आखिर पो चईम मां थोड़ो पाणीअ डुक ती विझां अटे ई चाणी ठाए करे विझी त अटे ई चाणी विझण सां हो लुणु चुई वियो अ अटो अऊं पाणी थोड़ो पइजनि हो पाणी सोक खाई यो त असां मेथी ई सब्जी सुठी तरह ठई वई ईअं न इन खां पो वरी हिकु दफ़ो वरी कढ़ी ठाई त कढ़ीअ में बि मूंखां न खटाई ॾाढी वधीक पइजी वई इमली यो पाणी थोड़ो वधीक पइजी वियो कढ़ी ॾाढी खटी लॻी मां चखे ॾिठी त क ॾाढी खटी खटी पई लॻे जाम चऊं पिया हाणे ॿार ऐं मुंजो हस्बैंड छा चौंदा की भई एॾी खटी कढ़ी दंदु ई खटा थी विया कीअं खाऊं हाणे असां पो मां सोचे सोचे करे वरी आखिर हिन में थोड़ो अलग सां नंढी सिपरीअ में थोड़ो बेसन भुञी करे अऊं हुन में विझी सॼियोसि अऊं थोड़ो पाणी विधो त हिनसां मुझो न खटासि बि बरोबर थी वई अऊं खाइण में बि कढ़ी ॾाढी सुठी लॻी हिन खां इलावा वरी मूंखां हिकु दफ़ो टमाटे जी चटनी बि कयां त टमाटे जी चटनी में वरी मिर्च मिर्च वधीक पइजी वियो वरी चओ पिया इन टमाटे जे चटनी जे पेरियां ई टमाटे में थोड़ो ई मिर्च त वधीक लॻंदो आ वरी मां हाणे सोचा पई पैंजी गुड़िया खे चवा पई बेटा मूंखां मिर्च वधीक पैजी वियो आ हाणे मां छा कया हुन में खटासि में पहिरियां थोड़ो ई मिर्च टमाटे जी चटनी में त वधीक लॻंदो आ अऊं हाणे कया त मां छा कया त मुंजी गुड़िया चई पई मम्मी सोचो कुछ सोचो कुछ न कुछ त सोल सोल इयो हल निकरंदव टमाटे जी चटनी में कुछ न कुछ त हल निकरंदो भई कुछ विझोसि कुछ टमाटे जी चटनी मां चई ॾिसि बेटा टमाटे जी चटनी खटी आ अगरि हिन में असां खंड्र विझऊं त केड़ो स्वाद सुठो थी वेंदो त पो मां वरी थोड़ी खंड्र विधीमास त टमाटे जी चटनी का स्वाद त छा लॻे ई न पई बिगड़ियल शै मां ठाई आ जेको सो खटी अऊं मिटी ॿई गॾु थी वई स्वाद बि सुठो थी वियो अऊं मिर्च यो बि टेस्ट घटि थी वियो ईअं करे मां टमाटे ई चटनी बि पुरी सही ठाए छॾी इन खां अलावा वरी मूंखां हिकु दफ़ो कोकीअ में थोड़ो लुणु अऊं बसरु वधीक पैजी वियो बसर जो वधीक पैजी वियो बसरु वारी कोकी में त अटो वरी नरम थींदो वरी कयां त मां छा कयां सम्झ में न पई अचे ॻाल्हि बसर जी कोकीअ में बसर वधीक पैजी वियो वेलिआ त निकरंदो अटो नरम थींदो वरी मां छा कयो थोड़ो सुको अटो अलॻि सां खयो उन में थोड़ो सो मोइण विधोमास छोजो की लुण बि वधीक होयो थोड़ो मिर्च विधोमास थोड़ो लुणु अऊं मिर्च लुणु त न विधो मां लुणु वधीक हो पहिरो खां मोइण अऊं मिर्च विझी करे अऊं हुन अटे खे विझी करे अऊं मिक्स करे मां थोड़ो अटो बि सोक थी वियो सुको थी वियो अऊं कोकी अऊं बसर जो मिश्रण बि पुरो थी वियो जेको बसरु वधीक होयो अऊं उन अटे खणी छॾीअ त हाणे पो वेलण में बि मुखे सई पियो लॻे अऊं थोड़ो लुणु तेल थोड़ो वधीक तेल वरी सां जेको अटे में विधो त उन सां कोकी बि ॾाढी भुर्खणी थी वई ॾाढी मस्त पई लॻे ईअं करे मां ईअं ॿ ट्रे शयूं मूंखां ईअं बिगड़ियूं त मां ईअं सई कयूं हुयूं